बागान खालामनाय बागान बागानखौ खालामनो गोसो जानाय मावनाय आबाद मावनायनि गोसो गोसो जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदिनो गोदो सिख्ला दाथ' आङो हाबा जाबाय सिख्ला बैसोआवथ' बिदिनो दुनजियाफोरखौ ओंख्रिफ्राव होबा गोथाव मोदोमनाय मोनोनालाय जानो मोनोमोन नालाय माने न'आव बिमा बिफा गायबा मानि जत्न' लायोमोन आरो हाग्रा बायदिसिनाफोरखौ फुफायोमोन जानो मानि लाफाखौबो माने जोबोद मोजां मोनो लाफा लाइफोरखौ सामब्राम बिलाइ दुन्दियाफोरखौ माने जानो मोजां मोनो नालाय बे बे फोनाय बोथोर समाव आरो माने बिमा बिफाया मावोमोनबा जत्न' सोयोमोनबा मैगं खालामो मोनबा माने हाग्रा थाग्रा फुनो थिनबा माने फरायनाय समावबाबो उन्दै समावबाबो ओरैनो धेमालि बांसिन खेलाय बांसिन माने जानो मोजां मोननायखाय माने जत्न' लायोमोन आरो मैगंफोरखौ ओरैबादि ओरैबादि खालाम हाग्रा फु मा फु होनबा माने फुयोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' दाथ' बे समा जोबखांबाय आरो एबार गोसो गोसो बांसिन जाबावनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोसो जानाय बांसिनानो जाहैबाय दाथ' जोङो हाबा जाबाय अलरेडि जों हाबा जाबाय नालाय जों मानि संसारनि न'खराव हाबबाय माने एसे बुजिसिन बुजिसिनबायबो होन्नांसिगोन साननो गोनांबो जाबाय माने थाखा फैसानिबो खोथा गोबां खोथा थायो नालाय माने दा जों मैगं मोनसे बायनानै थाङोमोनबा मोनसे मैगं मुथासे मैगङाव दस थाखा आलु जोगोनाद खुमब्रा बायदिसिनाफोर बहलफोर बायनानै थाङोबा चल्लिस थाखा जोगोनारफ्रा पन्सास थाखा गाहाम खुमब्राफ्रा थ्रिस थाखा गाहाम आलुफ्रा थ्रिस थाखा गाहाम जायो नालाय ओमफ्राय जों मेनि अलरेडि बेफोरखौ न'आव खालामनानै लायोबा संसार जानायनि बेलायावथ' मैगं थाइगं गायखाथारनांगौ नालाय ओंखायनो जिखिनि जोंनाव हा एसे दं नालाय ओंखायनो बाजारनि मैगं थाइगंखौ दानि बोथोराव जुदि बाजारनि मैगंखौ आं बायनानै जाला माने देहानि देहा प्रब्लेम जायो माने जोंनाव माने गोबां दानि बाजाराव बे बांगालफोर फान्नाय मैगंखौसो जों बर' मानसिफ्रा बांसिन बायनानै जायो नालाय बिनिखायनो जोङो न'आवनो नांगौबा थाखा फैसाया थाखा फैसा थाखा फैसानि इमान थाखा फैसा होनानै बांसिन बायनानै जास्लायस्लाय देहाबो खथि जायो हासार गोनां मुलि होनानै बानायनाय नालाय बांगालफोरनि मैगंखौसो जों बांसिन बायनानै जायो नालाय ओंखायनो लकेल मैगं फ्रेस मैगं खालामनानै जानसै होननानै माने दाथ' जानोसै होन्नानै माने हाबा जाबायबो नालाय बेफोरखौ मावन जोंथ' आरो हाउसवाइफ नालाय न'आव बेफोरखौनो जों दा हाबा जाखाबाय नालाय बेफोरखौनो मावनानै जानां जानांखासिगोन नालाय होन्नानै मैगं थाइगंखौनो एसे गायनोसै होन्नानै आरो ओमफ्राय माने बोथोरनि मैगंखौ माने बोथोराव जों मोनजाखायो आरो मोनजायै जाद्राया थाइसे थाइनैखौबाबो जों मोनजाखाद्रायो बबेबा बोथोराव दै बारा बा अखा बारा एसे दलहाफ्राव माने बबेबा मैगंफ्रा बांद्राय गोबां हाबा माने रानो रानो नालाय अखाजों ओमफ्राय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओमफ्राय रानो नालाय ओंखायनो जों मानि जायगा नायनानै न'नि जायगा एसे बोरि हांफ्राव नायनानै गायबा मानि मागं थाइगंफ्रा राना नालाय ओंखायनो राना नालाय ओंखायनो मैगंफ्रा राना नालाय ओंखायनो दा अखा बोथोरनि मैगंखौबो जों मोजां भाबै एसे बोरिहाङाव नायनानै गायबा मानि मैगंफ्रा फिथाइफ्रा आराम जायो अखा गोबांबाबो राना ओंखायनो बाजारनि मैगंखौ मानो बायनानै जानो दामनि मुलि मुलि होन्नानै जोङो ओंखायनो मुलि मुलि जायो होन्नानै मुलि होनाय एखदम बां मानसिफ्राथ' गोबां होनो नालाय एदभान्स एदभान्स दिम मैगं दिहुनसै मुलिजोंसो बर'नोना मायो होनो नालाय ओमफ्राय देरनायनि मानायनि मुलि होयो होनो नालाय ओंखायनो जोङो आङो एखदम गोसो जायो मा ओमलै जोंबादि हावसवाइफ मानसिया न'आव मावनानै जाग्रा गामियाव थाग्रा मानथिफ्रा मैगं थाइगंखौनो गायनानै जानोसै होन्नानै माने बोथोराव जाखिनि मैगंखौ मोनजायो आरो दैज्लांबा दैज्लां मेसेंबा मेसेंनि मेसें बोथोराव मा मोनो दैज्लां बोथोराव मा मोनो बेखौ गायनानै जानो गोसो जानाया बेनोसै आरो जोंना ओंखायनो गायनानै जायो आरो खांख्रिखला भिन्दि सबाइबिमा मैथा मैथि एख्खे बायनानै जाया आरो जोङो एख्खे गायनानै जाजोबो ओमफ्राय मेसेंनियाबो लाफा मुला गाजर मेसेङाव कफि आलु आलुवाबो न'आवनो गोबां गायो जोंहा एसेल' बे गायनाय टाइमावल' आलु गोरलै मोनसानदि मानि बायनानै जानांनाय जायो बायनानै जानाङा दाबो जोंहा न'नि आलुखौनो जाबाय थायो आलु बायनानै जायाखै जोंहा ओमफ्राय बेखौनो गायगोन आरो न'नि जोलैखौनो आोर गायबावगोन जोंहा बेबादि अबस्था आरो जोंनि न'आव आलुवा आरो ओरैबादि आलु ओमफ्राय बेजों लोगोसे मेसेंनिखौथ' मेसें अलरेडि जोङो बाजारनिखौ आं बायनानै जाखाया फोर्ला फोर्लिखौबो आङो भहलफोरखौबो बायनानै जाखाया लेबु फिफां लेबु फिथाइ होन नारें जुमब्रा थालेर फिथाइ मैगं थाइगंआथ' अलरेडि माने दंखायो बोथोरनि मैगंखौ बोथोराव गायनानै जायो ओंखायनो आं हाउसवाइफ खायनोआङो न'आव जेखिनि मैगं थाइगं मोनो माने बेफोरखौ बायनानै जायो बबेबा गैथारै मैगंफोरखौ जानो लुगैबा माने बायनानै जायो आरो बेनोसै आंनि बुंनाया एसेनोसै जोबथ'बाय